بھارت کا میڈیا منظر نامہ بہت وسیع اور تنوع ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے میڈیا بازاروں میں سے ایک ہے جس میں بےشمار اکبرات اکبرات ٹی وی چینلس ریڈیو اسٹیشن اور اب ڈیجیٹل پلیٹفارمس شامل ہیں یہاں میڈیا مختلف زبانوں میں موجود ہے جو اس کی ثقافاتی اور لسانی تنوع کی عکاسی کرتا ہے جہاں تک خبروں کی مطابقت اور دستگی کا تعلق ہے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے کسی بھی ملک کی طرح ہندوستان میں بھی میڈیا کی آزادی اور معیار پر بے حس ہوتی رہتی ہے ہندوستانی میڈیا میں ایسے ارادے بھی ہیں جو گیری ت کیی تیکییکاتی رپورڈنگ کرتے ہیں اور عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں بہت سے صفائیوں اور ادارون ادارون نے اپنے کام میں گھییر ریرب جب داری اور حاکیک اور مبنی مبنی رپورڈنگ کی کوشش کی ہے عوام میں بیداری پیدا کرنے اور حکومت کو جواب دے تحرین میں میڈیا کا اہم کردار رہا ہے تاہم کچھ چیلنجرس بھی ہیں مثال کے طور پر پیڈ نیوز کا رجحھان جہاں خبروں کو پیسے لے کر چایا یا نشر کیا جاتا ہے تصویش کا باعث رہا ہے کچھ میڈیا ادارون پر سیاسی یا کارپورٹ اثر ہو ر رسوخ کا علم الزام بھی لگتا ہے جس سے خبروں کی غیر انب داری متاثر ہو سکتی ہے میڈیا کا ولو پولوریزیزیشن بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے جہاں کچھ چینلس یا اخبارات کسی خاص نظاری نظاریے نظریے یا سیاسی جماعت کے حق میں خبریں پیش کرتا کرتے نظر آتے ہیں ڈیجیٹل دون میں غلط معمولات اور فیک نیوز کا پہ پہلو بھی ایک بڑا چیلنج ہے ہندوستان میں بہت سے موشق اکبرات اور نیوز چینلس ہیں جو مختلف زبانوں میں خبریں فراہم کرتے ہیں ان میں سے کچھ بڑے نام یہ ہیں انگریزی دا ٹائم آف انڈیا ہندوستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا انگریزی اخبار دا ہندو اپنی سنجیدگ سنجیدہ رپارڈنگ اور گری تززیا نگاہی نگاری کے لیے مشہور ہندوستان ٹائمز ایک اور بڑا انگریزی اخبار جو شمالی ہندوستان میں کافی مقبول ہے دا انڈین ایکسپریس تحقیقاتی صحافت صحافت کے لیے جانا جاتا ہے د دا اکنیمک ٹائمس اقتصادی اور خروبری خروباری خبروں پر مرکوز ہندی دینک جاگرن ہندوستان کا سب سے زیادہ سرکولیشن والا ہندی اخبار دس دین دینک بھاسکر مقربی اور فساتی ہندوستان میں کافی مقبول حما انجالا شمالی ہندوستان میں ایک اور بڑا ہندی اخبار ہندوستان مغربی ہندوستان میں مضبوط موجودگی والا ہندی اخبار راجستھان پتیکہ راجستھان اور مدھیہ پردیش میں مشہور ملائم